جی ہاں ایک بہت ہی خوبصورت تصویر میں نے کھینچی تھی ٹینک بن پر حال ہی میں جو کہ بارش کا موسم تھا سارے بادل گھیرے ہوئے تھے آسماں ایک دم کالا تھا سیاہ ہو گیا تھا لیکن اس سیاہ میں جو نیا اسمبلی بن کر تیّار ہوا ہے وہ بالکل اپنی برائٹنس سفیدی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا ٹینک بن ڈیم کے پاس بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا جو میں نے اُس وقت کھینچا تھا